इयां ते मेरे बड़े पड़ोसी न लेकिन जेह्के मेरे प्यारे आह्ले न मिकी शैल लगदे ओह् उंदे तुसें पंजे दे नाम सनाना इक दा नांऽ ऐ नदीम मिर्ज़ा इक दा शबाज़ खान इक दा इसरार बदन इक दा फरद बदन इक दा आकिफ बदन बाकी दे इयां गै तुसें पता कनेह् होंदे अज्जै कल्लै दे मगर ओह् मेरे नै चंगे न शैल न मेरे ने ईमानदार न ओह् ते मिकी इस्सै गल्लै बोह्त प्यारे न ओह्